جی بولیے جی کرواتے ہیں اچھا تو پانچ سو پر پلیٹ ہے اور سات سو والی بھی ہے اور تھوڑی نیچے والی بھی نہیں ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں پر نہیں نہیں سوری نہیں نہیں سوری نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں دیا جاتا نا گلاب جام گلاب جامن دو سو دو سو روپے کلو ہے اور جو رس ملائی وغیرہ ہیں یہ بھی اتنے پر ہی ہے ڈیڑھ سو وغیرہ پر آپ بتائیے آپ کو کتنے کتنا اور چاہیے لڈو موتی چور کے ہیں بیسن کے ہیں اور کافی سارے اور بھی الگ الگ ہیں آپ کو کونسے چاہیے اوکے سوری میم ڈسکاؤنٹ نہیں ہوسکتا ہے نہیں ہوسکتا میم ڈسکاؤنٹ نہیں ہوسکتا ہے آپ تھوڑا دیکھ لیں ہمارے یہاں پر نہیں ہوتا نا پھر ڈسکاؤنٹ وغیرہ تھوڑا اچھا ڈلیوری کے لیے ہمارے یہاں الگ سے چارج لگتا ہے جی الگ سے چارج لگتا ہے اور دو سو روپے لگتا ہے الگ سے ہمارا چلیے میں دیکھتی ہوں ڈسکاؤنٹ کے لیے ویسے ہمارے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے سو دو سو روپے تو نہیں ہوسکتا ہے میں ففٹی یا سکسٹی تک دیکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ففٹی روپے دیکھ لیتی ہوں بٹ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بجے تک کر دوں گی میں آپ کو ایک بجے تک آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹوئلو فورٹی چلیے جی جی بالکل نہیں ہمارے یہاں پہ اچھی ورائٹی کا ملتا ہے کوئی وہ اوکے اوکے لکھنوی اسٹائل بریانی ہوگی اوکے ٹھیک ہے پانچ لوگوں کے لیے ٹوئلو فورٹی تک آپ کا آڈر چلا جائے گا آپ کے یہاں پر ٹھیک ہے اوکے ویلکم